एक बार हम अपन भतीजीके इसकुल गेल रहियै ओकर एडमिशन करबय लए लेकिन वहाँपर प्रिन्सिपल वहाँ पर एवलेबल नहि रहय तऽ दोसर सरसँ मिलके अयलियै आओर सर बोललय कि सर दूसरे प्रिन्सिपल सर दूसरे दिन मिलतय इसलिये हमरा फेर दोसर दिन जाय पड़ल रहय आओर सरसँ मिलय पड़ल रहय इस तरह हम उ इस्थितिके समाधान करल रहियै सरसँ मिलिके हम अपन भतीजीके एडमिशन करबेलियै आओर ओकरा इसकुल भेजऽ लगलियै इस तरीकेसँ हम अपन समस्याके समाधान करलियै आओर उस समय सर नहि मिलले तऽ एडमिशन नहि होइ पयलइ इस तरह इस्थितिके समाधान लेलऽ पड़ले हमरा वहाँ जाके एडमिशन तऽ करबाय देलियै लेकिन सरके सिग्नेचर लेलियै से दोसर दिन जाके सरके सिग्नेचर लेलियै आओर वहाँपर एडमिशन भए गेलय